योगा करना चाही योगा बहुत अच्छा चीज छिए अछि ओकर अहाँ एहि शरीरमे योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा सभकेँ करना चाही हम अपनाकन सभकेँ कहै छिए हम अपन मम्मीकेँ पप्पाकेँ हमर बहिनकेँ कि योगा कर योगा से बढ़िआँ होइ छै शरीर सुबह सुबह उठिके योगा करना चाही पूरा शरीर भी अच्छा होइ छै नहि कोनो बेमारी होइ छै नहि कोनो बेमारीके डर होइ छै हरदम मतलब बढ़िआँ चीज छै योगा योगा एगदम पेटोके ठीक करै छै एगदम पेट आओरके जे उगल रहै छै फिटनेस फिटनेस चेहरा रहै छै योगा योगा बहुत ही तन्दुरुस्त रहै छै योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा एगदम सुबह सुबह करना चाही दस बार एन्नेसे ओन्ने योगा करना चाही एगदम सुबह सुबह हमरा आओरके तऽ हम फैमिलीकन अपन फैमिलीकेँ कहै छिए योगा कर योगासे अच्छा चीज होइ छै योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा करना चाही सभकेँ अहूँसभ करू योगा योगा बहुत मतलब भगवाने ई कहलकैए भगवान कहलकै कि योगा करना चाही योगासे शरीर हमरसभ हमरा आओरके सोचै रहिए नहि पहिले योगा नहि होइ छै किछु ईसब चीजसे नहि होइ छै रामदेव बाबा बतेलकै मोबाइलमे यूट्यूबपर देखलिए योगा कहै छै करना चाही योगासे पेट भी ठीक रहै छै शरीर हाथ गोर पाएर मुँह कान एकरबाद शरीर जकर गाल बैठल रहै छै योगा सब करिके ओकर फुलि जाइ छै बढ़िआँसे होइ छै योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा योगासे बहुत लोक बहुत लोकके बेमारी रहै छै ने योगासे ओकरा सुबह सुबह डॉकटर कहै छै उठिके योगा करैलए योगा करैसे अच्छा चीज होइ छै योगा करना चाही योगा सभकेँ करना चाही योगा